माज्या कडेन घरा कडेन पिठाच्यो गिरणी आसात आतां जेन्ना वीज आसता तेन्ना गिरणी चालू आसता पूण एक एक फावट कितें जाता दिसभर वीज नासता मागीर गिरणी बंद आतां गिरणी बंद जाल्यार मागे माजें पोटाचें कशें फुडें त्या खातीर आमचो उदर निर्वह जो आसा तो विजेचेर अवलंबून आसा आनी पर्याय ताका ना कारण आमी ते वीयपाचे त्यो गिरणी आसा पय त्यो जॅनरेटराचेर किंवा चार्ज्जराचेर किंवा तुज्या इनवर्टराचेर हांव करूंक शकना त्यातीर वीज खूब म्हत्वाची आसा म्हाका